ویسے تو كھانا سب كو پسند ہوتا ہے اور كھانا اچھا بھی لگتا ہے لیكن میرے كھانے میں مجھے ویجیٹیرین كھانا زیادہ اچھا لگتا ہے جیسے كہ چھولے بھٹورے اور پنیر شاہی پنیر دال مكھنی پوری سبزیاں سلاد كھانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور جو كچوری ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے تو یہ سب چیزیں زیادہ كھانے میں اچھی ہوتی ہیں